हां जी सर बोलिए जी सर क्या डेट है आपकी मैरिज की अच्छा तो पाँच दिनों की शादी रहेगी आपके यहाँ अच्छा अच्छा ठीक है सर आपकी शूटिंग जो है मतलब कर देंगे शादी की सत्रह से हाँ अच्छा आपको दोनों ही करवाना है या सिर्फ विडियो या फ़ोटो करवानी है फ़ोटो विडियो दोनों रहेगा जी सर आपका जो है वो फ़ोटो का जो हो जाएगा चार सौ रुपये पर शीट के हिसाब से हो जाएगा और हाँ और विडियो का जो रहेगा जी और जो विडियो का है वो आपको बारह हज़ार रुपये के समथिंग पड़ जाएगा जी हाँ सर ये आपको तीन साढ़े तीन घंटे की विडियो है सर प्रोवाइड की जाएगी फ़ुल एच डी क्वालिटी की जो आपको साथ में एक पेनड्राइव दी जाएगी उसमें सारा डाटा दिया जाएगा सर डिस्काउंट वैसे तो नहीं देते हैं हम लोग पर ठीक है आपको विडियो हम दस हज़ार में कर देंगे और फ़ोटो का जो है वो आपको तीन सौ पचास रुपये पर शीट के हिसाब से लगा लेंगे हम सर एक शीट में आपकी सात से आठ फ़ोटो आएगी जी हाँ सर ठीक है सर आ जाएँगे